ہاں السّلام علیكم ہاں اور ٹھیک ہے کی پرنسپل بول رہی ہیں ہاں ہاں ہمارے بچے تھے ہاں لیو چاہیے تھی نیكسٹ ویک اسكول جانا ہے نہیں تو تھوڑا پہلے ركھ لیجیے یا پھر تھوڑا ڈیلے كر لیجیے یونٹ تو مطلب كبھی بھی لے سكتے ہیں نا آگے پیچھے ہاں ہاں تو ہمارے بچوں كا پہلے پہلے كر لیجیے ہاں تو ابھی كیا كریں ہاں ہاں نہیں تو یو یونٹ كا ہے تو كوئی بڑی بات نہیں ہے یونٹ تو مطلب پہلے یا بعد میں لے سكتے ہیں پہلے لے سكتے ہیں بچوں كا پپریشن تو ہے ہی

نہیں تو تھوڑا مطلب آگے پیچھے دیكھ لیجیے نیكسٹ نیکسٹ ویک نیكسٹ ویک جانا ہے تو آپ تھوڑا سا اگر ہو جائے تو كوئی گُنجائش ہو اِس میں تو كر دیجیے ہاں ہاں ہاں نیکسٹ نیکسٹ ویک

نہیں نہیں صحیح ہے سمر ویكیشن ہاں ہاں چلیے چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ